हमारे यहाँ कई प्रकार के मिट्टी को पर मिट्टी के बर्तनों पर कारीगरी की जाती है कलाएँ उसपे अलग अलग डिजाइनें बनाई जाती हैं और विदेशों में भेजा जाता हैं और उज्जैन में भी कई प्रकार की पेंटिंगें बनाई जाती हैं बनाई गई हैं जो बहुत पुरानी है और जिनके कलर नहीं निकलते हैं बिल्कुल बहुत पुरानी हो चुकी है फिर भी उनके कलर वैसे के वैसे चमकदार कलर हैं और नहीं निकल निकलते हैं वो और हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन बर्तन पर भी कई प्रकार की कलाएं आजमाई जाती है और उन्हें विदेशों में भेजा जाता है दूर दूर तक विदेशों में भी हमारे यहाँ के मिट्टी के बर्तन यूज़ करे जाते हैं और हमारे यहाँ के मिट्टी के बर्तन बहुत विदेशों तक आगे बढ़े हैं और उनकी कलाएँ बाहर विदेशों में बहुत पसंद आई है और हमारे यहाँ चंदेरी सिल्क वगैरह भी बहुत चलता है और हमारे यहाँ उज्जैन में कई प्रकार की पेंटिंगें बनाई गई है दीवालों पर और भेरूगढ़ प्रिन्ट और आया अलग अलग प्रकार की प्रिन्ट बनाई गई हो और उसपे कलर पेंटिंगें की गई है और उसपे इतना पक्का कलर है कि वो कलर कभी निकलता नहीं है और बहुत पुरानी पुरानी पेंटिंग है फिर भी कलर वैसा का वैसा है चमकदार कलर है और हमारे यहाँ नई नई चीज़ें मिट्टी के बर्तन वगैरह सब नए बनाकर विदेशों में बेचा जाता है हमारे भारत की चीज़ें विदेशों में ही भेजी जाती है और हमारे भारत को आगे बढ़ाया गया है इसीलिए हमारे यहाँ अधिकतर मिट्टी के बर्तन ही यूज़ किए जाते हैं और हमारे यहाँ पेंटिंगें भी बहुत बनाई जाती है जिसका कलाकारी बहुत अच्छी होती है और बड़ी बड़ी कलाकार कलाएँ बनाते हैं और बहुत आगे तक बढ़ाना चाहते हैं अलग अलग प्रकार की पेंटिंगें बनाते हैं उसमें अलग अलग कलाकारी कलाकारी की जाती है मिट्टी के बर्तनों पर भी अलग अलग कलाकारी की जाती है सभी अलग अलग प्रकार की कलाकारी करके आगे बढ़ाना चाहते हैं मिट्टी के बर्तनों पे पेंटिंग पर पेंटिंगें की जाती है जो पेंटिंगों पर भी अलग अलग कलाएँ प्राकृति की की जाती है और उन्हें आगे बढ़ाया जाता है ताकि वो हमारा भारत की सारी चीज़ें विदेशों में ही पहुँच सके